हॅलो हां हय हय हय हय आमी नाल्ल सप्लाय करतात आनी नाल्लां बरोबर जाय जाल्यार आमी कवथे आनी खोबरेल आनी नाल्लांचे बाकीचे प्रॉडक्ट्सूय आमी सप्लाय करतात आमचे कडेन सद्द्याक मेन आसा ते एक गांवठी म्हणजें काणकोणची वरायटी आनी एक दुसरी आसा ती बाणावलेची वरायटी आनी सद्द्याक मार्केटांत चड वता ती आमची बाणावलेची वरायटी

आं आनीक बाकीचें जे केरळाचे किंवा थायलँड वरायटी ती आसा पूण ती कमी प्रमाणांत मेन बाणावली आनी काणकोणचो गांवठी म्हणजे हो पयलीचो नाल्ल केरळाची जी वरायटी आसा ती तुमकां फक्त जर आडसरां किंवां उदका खातीर जर तुमी वापरतले शियाळीं बी जाल्यार केरळाची वरायटी बरी नाल्ल म्हण जर तुमी केरळाचे वरायटी पळयली जाल्यार ताजी कातली आसा ती खूब पातळ आसता आनी परत कितें करतना ताचो रोस बीस कंपॅर्ड टू काणकोणचो नाल्ल ताचो रोस बी तसो कमी आसता आनी ती कातली सामकी पातळ आसता तें तो ती वरायटी सामकी फीट कित्या खातीर तर आडसरां किंवां शिंयाळ्या खातीर ती बॅश्ट प्रॉडक्ट्स म्हणजे आमचे कडेन सुकयल्ली सोय आसता पॅक केल्ली जी तुमच्यानी डायरेक्ट वापरपाक जाता दुसरें कातलेचे कुडके पॅक करून भरपाचो आमचो प्रॉसेस चलता आनीक खोबरेल सद्याक हे इतले प्रॉडक्ट आमचे कडेन आसात होय पूण तो बल्क ऑर्डर म्हणजे आतां जर ऑर्डर प्लस वन थावजंड आसत किंवां एक हजारा परस चड जाल्यार आमी ती ऑर्डर घेतात आनी ताचे परस कमी जर आसत फक्त तालुक्यां भितरूच जर आसत जाल्यार आमी होम डिलीवरी दितात ना जाल्यार आमची होम डिलीवरी ना

बर हय हय हय बरें